में अपने पराने स्कूलै बिच्च इक्क चित्रकला करना सिक्खी ही जेह्दे बिच्च में इक्क गुड्डी बनांदी ही जेह्दे कोला में बड़ा डरदी ही मिगी सारे सनांदे हे कि जेल्लै असें मरी जाना ते एह् गुड्डी ने असेंगी बड़ा मारना ते इ'नें असेंगी बड़ा डराना ते उ'ऐ चीज़ जेह्की मेरी जिंदगी दी अज्ज ते चंगी चीज़ मिगी लगदी जेह्ड़ी में अपने स्कूल बिच्च सिक्खी ही